हैलो नमस्ते तुस केह् आखदे गगन दी मम्मी बोला दियां अं'ऊ केह् नांऽ उसदी क्लास टीचर बोला नी ते ओह् केह् नांऽ केह् आखदे ना उसदी उस दिन तबीयत खराब होई गेदी हां उस लंच करने दे बाद उस ऐक्चुयली ओह् लंच उप्पर रुट्टी खाद्धी ना आह्ने दा हा टिफिन उस शा बाद उस दौ त्रै उल्टियां कीती दियां ते अजें ओह् केह् नांऽ जेह्का इत्थें नर्स रूम ऐ उत्थै असें उसी लेटाए दा पर उसदा इ'यां शायद बुखार शुखार बुखार होई गेआ थोह्ड़े चिरें बाद ते तुस इक्क करो इसी लेई जाओ हां पर हां दोआई शुआई दित्ती दी ऐ दोआई उसी टिक्कियां दौ केह् आखदे उसी उल्टी आह्ली दोआई टिक्की दित्ती दी पर केह् पता मिगी शायद उसी फूड पायजनिंग होई दी होऐ ते केह् नांऽ उसी स्कूलै आना गै पौना फ्ही केह् पता ओह् अगला पीरियड जे अच्छा अच्छा आं तुसेंगी किन्ना टाइम लग्गी जाना पुजदे हां कोई निं हां इ'यां असें उसी टिक्की बी खलाई ओड़ी इ'यां ओह् रेस्ट करा दा पर घरै गी लैते दा ठीक रौंह्दा निं तुस बी आपूं दिक्खी लैएओ नि सम्हाली लैएओ नि

हां ते ऐहियें छुट्टी होने गी ते छुट्टी अजें दौ त्रै घैंटे दे बाद छुट्टी होनी ते फ्ही तुस उसी चेक कराई लैएओ डाक्टरै शा अपने स्हाबें कन्नै

हां अच्छा अच्छा

हां ठीक ऐ ठीक ऐ तां फ्ही ओके